बड़का मोबाइल पर देखै छियै ने यूट्यूब पर वहए पर सीखैत रहै छियै बड़का मोबाइल यूट्यूब पर चला चलाके वहए खाना दै हइ सीखै छियै हम खाना बनबै आबै हइ सभ होइ हइ मुर्गा कीचन साग सब्जी सभ चीज रोटी दालि चावल सभ चीज बना लै छियै अपन खाना बनबै छियै